जी हाँ मुझे लगता है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण आजकल बच्चे गेम नहीं खेलते हैं यह बिल्कुल सही है क्योंकि अत्यधिक स्क्रीन टाइम होता है उसके कारण बच्चों को गेम खेलना थोड़ा मुश्किल हो गया बच्चों को अधिक खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्टर और डैशबोर्ड लगाना चाहिए उस पर वो व्यवस्थित रूप से गेम खेल सके और गेम का एक अलग रूप से लेवल बना सकें कि किस प्रकार उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से गेम को समाप्त करना है और किस प्रकार उनको आग्रणीय रहना है